हलो मेरी प्रियंका कार मैकेनिक से बात हो रही है क्या मैं सोनिका नायक सुहागपुर से बोल रही हूँ इंद्रा वार्ड से जी मेरी खा कार ख़राब हो गई है उसको ठीक करना है उसको वह मैं उसको वॉश कराई थी तो वह आप चालू नहीं हो रही है उसकी लाइटिंग ख़राब है और उसके जो बाहर से जो दी पेट्रोल वाली जो मशीन होती है वह ख़राब है हाँ उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है वह चालु भी नहीं हो रही है बहुत टाइम से बंद है उसको मेरे को ठीक कराना है

उसके बाद उसको चालू किया मतलब ऑन किया तो वह चालू ही नहीं हाँ हाँ इंद्रा वार्ड सुहागपुर हाँ तो आप कब तक आओगे वह मे को उसी चीज़ से सब बता दीजिएगा थ्री हंड्रेड हाँ ठीक है वह तो कुछ और लॉस नहीं होगा हाँ मतलब कार की कंडीसन देख के पता च बताओगे आप तीस का हाँ अच्छा चलो ठीक है और कुछ ठीक है वह ठीक है फिर उसको वह तो यह है कि सारे उसके टायर वायर सब ख़राब हैं उसके इंजन होता है ना बाहर वाला वह चालू ही नहीं हो रहा है साइट आगे वाला गेयर जहाँ यह लगाए गैर ल भी नहीं लग रहा है हाँ ए सी भी बंद है कार का हाँ ठीक है आप कल शाम को आ जाइएगा मेरा एड्रेस आपको मालूम है

और नंबर नोट कर लीजिएगा हाँ ऐट डबल सेवन ज़ीरो फोर ऐट फ़ाइव डबल फोर नाइन ओके थैंक यू